दाउ आरो हांसोफोरखौ जोंनि आबादारिफ्रा फियो नाथाय फिनायाव जोंनि आबादारिफ्रा दाउ हांसोखौ जोथोनै लाखिनांगौ जायो मानोना आंबो सासे आबादारि दा आं आबादारि जानायलाय दाउ हांसो फिनायलाय आं आगोलाव दाउ हांसोखौ जोबोद फियोमोन खिन्थु नैदा एसे खम जाबाय मानो होनोब्ला ओ ब्रयलारा नैजिथा लकेला नैजिथा आरो कयलारा नैजिथा दां बेखिनिखोल' लानाय जादों मानो होनोब्ला नै दानि मुगायाव गोबां जोथोन नांगौ बै जोथोनखौ होनो हायाब्ला दाउ आरो हांसोफ्रा बेमारनिफ्राय बेमार भुगिनानै खावसे थैयो थैयोब्ला जोंनि मुलामफाया गोमालाङो दाउ हांसोखौ जों जोथोनै लाखिनाय आदब खायदा दङो बे आदब खायदाया जोंनि जाबाय आगोलावनो जाबाय गनद्राखौ जोंनि गोजौ जाहो नांगौ गोजौयै जुदि दाउआ लाखियोब्ला बेमार आजारनिफ्राय खैफोदाव गोग्लैया बे जाबाय दाउनि आदब आरो बिनि उनाव फैबाय हांसो हांसोआ जाहैबाय हांसोनि आदब खायदाया जाबाय आदार आदारखो हांसो मासेयाव नांगौ थामजौ द'जिग्राम सानसेयाव थामजौ द'जिग्राम जुदि आदारखौ होनो हायाब्ला हांसोआ बेमार जायो बेनि थाखायनो हांसोखौ लाखिनाया गोब्राब जायो आरो लोगोसेयावनो बेनो दैआ सानसेयाव से लिटारफ्राम दै नांगौ से लिटारफ्राम दैखौबो जुदि मोनलोङाब्ला हांसोआ बिनिफ्राबो बेमार जायो बेखायनो दाउ आरो हांसोखौ लानायाव जों जोबोद सांग्रां जानो नांगौ इखायनो आं बेफोरबायदि खामानिफोरखौ सांग्राङै लायो लाब्लाबो जों माबेबा समाव जोंनि टाइमजो मिलायनो हाख'यैयाव जों हास्लाबनाय जायाखै मानोना गोबाङानो थैयो बेखायनो मा बुंनो जोंनि जिउ जारिमिनफोरखौ हांसो आरो दाउखौ लायो आरो मिथियो मिथिब्लाबो जोंफोरो बेफोरबायदि खामानिखौ मावस्लाबजोबनो हाया खायसे समाव ओरैबायदि बेमार फैयो बोथोर होनना बुङो नैदा फु मास माग मास जानोसै फु आरो माग बे मोननै दानाव ओरैबायदि थान्दा जायो बोथोरा बै थान्दा समाव जोंफोरो बिसोरखौ लाखिनो गोब्राब जायो होयो जों मुलि दावायफोर होयो अब्लाबो बिसिनि देहायाव जुदि थान्दाया हाबखाब्ला हाबनानै थाखाब्ला जोंफोरो बिफोर थान्दाखौ सोमावनो हाया जायो बेनिफ्रायनो बिसोरनो नोरजिया जानानै थैयो बिनिफ्राय जों जोबोद मुलामफा खम मोननायनि थाखायनो दाउ हांसोफोरखौ फिनाय एसे खम जायो एखायनो जोंनि आबाद फ्राजाया आरो जोङो सांग्राङै जेरैबायदि दोननांगौ एरै दोननो हाया जायो